जुनार जुनारफोरखौ जोङो बांसिन आबाद मावनायाव जोङो मोसौखौल' बाहायनाय जायो मोसौनि अनग्रा मोसौनि अनगा आरो जोङो बोरमा हांसो दाउ अमा फारौ माखासे जुनारफोर फिसिनाय जायो बे जुनारफोरनो जोङो अमानो जोङो आदार ओंखामखौ संनानै गुन्दैजों लगायनानै होयो गुन्दैजों लगायनानै होनायनि उनाव जोङो अमानो बांसिन प्रटिन मोननो थाखाय जोङो थास'फोर एबा माखासे भिटामिन फोर अफ्रिफोर होनाय जायो दाना रुनानै होनाय जायो आरो बोरमाफोरनो खान्थाल बिलाइ बायदि रोखोमनि बिफांफोरनि बिलाइ गामबारि बिलाइ दाननानै जोङो साबसिन खालामनो थाखाय होनाय जायो हांसोफोरनो ओंखाम माइ संनानै होनाय जायो दाना होनाय जायो फारौफोरनो जोङो माइरं होनाय जायो बेबायदिनो जोङो जुनारफोरखौ बेबायदिनो आदार जाहोनानै जोङो प्रटिन लाखियो